ہلو آپ ایس کے ٹریول سے بات کر رہے ہیں میں نے پرسوں آپ کی ایجنسی سے ایک گاڑی بک کی تھی ارٹیگا اور جو اس گاڑی کے ڈرائیور تھے وہ ان کے بارے میں فیڈ بیک دینا ہے مجھے ان کا رویّہ کافی اچّھا تھا کافی صحیح لگے مجھے انہوں نے کافی اچّھے سے گاڑی چلائی اور سفر کافی ہمارا اچّھا رہا جہاں ہم نے رکنے کو کہا وہاں انہوں نے روکا اور بہت ہی اچّھے انداز میں گاڑی چلائی اور ہمیں صحیح سلامت ہماری منزل تک پہنچا دیا کافی اچّھے رویّے کے بھی آدمی تھے راستے میں بات چیت بھی کرتے رہے

اور اسی طرح سے انہوں نے سفر ہمارا آسان کیا ان شاء اللّہ پھر کبھی اگر کہیں جانا ہوا تو آپ کی ایجنسی سے دوبارہ گاڑی بک کریں گے اور آپ انہیں ڈرائیور کو بھیجیے گا میں ان کا نام بھول گیا لیکن انہی ڈرائیور کو دوبارہ بھیجیے گا اگر ہم آپ سے دوبارہ بک کریں کوئی گاڑی